आसामनि सुबुंफोरा गावनि सोर्जिलुवारि आरो आर्टिस्टटिक रोंगौथिखौ जेनेबा केन बेमबुक्राफ्ट बेल मेटेल पलट्रि बेफोरजोंहाय मिथिनो मोननाय जायो जेनेबा जों औवाखौ मा मायाव बाहायो औवाखौथ' जोंनि आसामाव बुहुथ' बायदिसिना खालामनायाव बाहायो बुंनो थाङोबा जेनेबा बेलेग जायगाफोराव नुनो मोनाना जोंनियावथ' जेनेबा ना गुरनायफोराव जेखाय खबाइ बाहायो बेलेगफ्रावथ' जेनेबा नेटजोंसो बाहायोना जोंना जाबाय जोंनि आसामाव बांसिनानो जेनेबा बयबो जेखाय खबाइखौनो बाहायो जेखायखौ औवाजों बानायनाय खबाइयाबो औवाजोंनो बानायनाय आरो मा होननानै बुंबावनो सिफुं दङ ना सिफुं सुयो मानसिफ्रा बे सिफुङाबो जोंना औवाजोंनो बानायो ओमफ्राय बेल मेटेल होननानै बुङोबा बेल मेटेला जोंनि चर्टेबारियावहाय ओरैबादि फेमास ओमफ्राय पउट्रि जेरै पउट्रिखौहाय हाजों दानानै बानायो लाइक दो दोख्ला बा माबा मोनसे बुसथु आरो बेफ्रावनो मालाबा माने संनानैबो जाजायो बेजों बानायनाय बुस्थुफोराहाय मानसिफोरा बाहायो बांसिनानो